हैलो हैलो बस ठीक तुस सनाओ हैलो केह् हाल चाल थुआढ़ा खरी मिकी इक गल्ल सनाओ यरो तुसेँ जाना अमृतसर जाना ते ओह् केह् रेट शेट ऐ ओह्दा अच्छा अच्छा इनोवा दा केह् रेट ऐ अच्छा मतलब कि आन जान आन जान ऐ ना हैलो हां कन्नै मिगी एह् सनाओ उत्थें होटल शोटल थ्होई जाह्ग जां कोई कमरा थ्होई जा कन्नै ते सबकुछ ते किन्ना टाइम लग्गी जाना इ'यां किन्ना टाइम लग्गी जाना एह्दे च जाने ई कोई आइडिया हां जाने दा छड़ा छे घैंटे ते तुस बी रेही जाह्गे निं दो दिन रौह्ना अच्छा अच्छा फ्ही ठीक ऐ चलो फर्स्ट तरीक गी जाना में तुसेंगी डेट कंफर्म करियै सनाई ओड़गा हां फ्ही तुस मेरे फ्ही तुस करी लैगा किश जेह्का बनदा होगा ठीक ऐ भैया